जि'यां कि में तुसें सनान्ना अपने हिन्दोस्तान दियां पंज स्टेटां दे नां पैह्ली ऐ राजिस्थान जेह्की कि सारें शा बड्डी स्टेट ऐ दूई आई गोवा जेह्की कि सारें हा निक्की स्टेट ऐ चौथी आई हिमाचल प्रदेश पंजमी पंजमी आई उत्तर प्रदेश